मेरा सब तू जादै मनपसंद जेह्ड़ा कताबी अगर कोई मिगी करैक्टर शैल लगदा ते ओह् एनी फ्रैंक गै ऐ जेह्ड़ा में डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एनी फ्रैंक च पढ़ी ही ओह् जेह्ड़ी कुड़ी ऐ ओह् मिगी इस गल्ला ई बड़ी जादा पसंद आई ते ओह्दा जेह्ड़ा करैक्टर ऐ इस गल्ला मेरे दिल च घर करी गेआ क्युंकि एह् जेह्ड़ा करैक्टर ऐ एह् सखांदा की जिन्नी बी टफ सिचूएशन जिन्नी बी मुश्कल हलात होन तुसें हलात दा सामना करना कदें बी हलात दे करियै पिच्छें निं हट्टना अपनी जिंदगी गी खुल्लियै जीना उस कुड़ी गी निं हा पता की कल्ल परसों जां आने आह्ले किन्ने दिन च ओह्दी मौत लिखी दी ऐ पर फिर बी उंदा जेह्ड़ा परिवार हा ओह् डरियै छुप्पियै बैठे दा हा ते फिर बी ओह् इस हलात च स्कूल जांदी ही अपनी पढ़ाई पूरी करा दी ही डरदी निं ही निक्की निक्की गल्ला थमां होर अपने ते अपने परिवार दा ते अपना पूरा ध्यान रक्खदी ही ते उन्ने कदें बी जेह्ड़ा अपना हंसमुख एह्दा ओह्दे अंदर दी इक हंसमुखता होंदी ही उस्सी कदें बी पिच्छें निं छड्डेआ डर कुसै दा कुसै दा बी डर दे आड़े आइये अपने हंसमुख ओह्दा जेह्ड़ा करैक्टर हा उस्सी पिच्छै नेईं छड्डेआ अपनी जेह्ड़ी अपनी स्माईल जेह्ड़ी हसीं ही हमेशा अपने मूहें पर सजाइयै रक्खी ते जेह्ड़ी एनी फ्रैंक ही ओह् अपनी पूरे परिवार दी प्रेरणा दी स्रोत बनी गेदी ही होर एनी फ्रैंक नै अपनी बुक च इक फनी करैक्टर दी इक फनी साईड बी दस्सी दी अपनी ते उन्ने सनाया की क्लॉस च उस्सी ओह्दी मैडम चैटर बॉक्स आक्खदी ही चैटर बॉक्स दा मतलब होंदा ऐ ओह् जेह्ड़ा ओह् बंदा जेह्ड़ा हमेशा बोलदा गै रौहंदा कदें चुप्प गै नेईं रौहंदा ते उस्सी इस गल्ल पर बड़ी हसीं आंदी ऐ की मेरी जेह्ड़ी ओह् मैडम ऐ मिगी ओह् चैटर बॉक्स आक्खदी ऐ थोह्ड़ा शैल बी निं हा लगदा पर जेल्लै जदूं अस कताब पढ़ने आं ते एह् गल्ल जेह्ड़ी ऐ बड़ी हसीं आह्ली सामनै आंदी ऐ क्युंकि एह् क्लॉस च हमेशा बोलदी रौहंदी हमेशा हस्सदी रौहंदी ही हमेशा खुश रौहंदी ही ते ओह्दी मैडम जेह्ड़ी उस्सी चैटर बॉक्स करियै बुलांदी ही आक्खदी ही की तूं कदें बी चुप्प निं रौहंदी तूं हमेशा बोलदी गै रौहंदी ते तेरा मूंह् हमेशा चलदा गै रौहंदा